नमस्ते भैया और भैया क्या हाल चाल हैं ठीक हैं भैया अपनी भी ठीक भैया यह कह रहे थे भैया आपके चाय की दुकान पर हम आए थे भैया

हाँ भैया आपकी चाय की दुकान पर आए थे चाय की दुकान आपकी बहुत खूबसूरत है जी भैया ऐसे बात भी कर लें भैया तो क्या चाय भैया कैसे चाय काफ़ी मतलब सभी बेचते हैं आप अच्छा भैया अच्छा भैया सबसे मतलब भैया सबसे रेट कम वाली चाय कितने तक की हो जाएगी अच्छा भैया तो भैया पाँच वाली जो चाय है भैया उसमें कोई क्वालिटी होगी भैया या फिर पानी की तरह रहेगी हाँ यह तो नहीं जैसे आप पचहत्तर वाली चाय जैसे बताएँ भैया उसमें क्या क्वालिटी रहेगी अच्छा अच्छा भैया तो भैया यह मतलब कॉफी वॉफी मतलब रखे हैं ना कॉफी का क्या रेट होगा अच्छा भैया आप मतलब भैया जिससे तुरंत चाय बनाएँगे आप बना कर रखे नहीं रहते हैं चले भैया बहुत अच्छा हैं ठीक है भैया आपका भैया नाम कहाँ पर पड़ेगा भैया हमको चाय जैसे आपकी पीनी है तो दुकान यह और कहीं भी है इसकी यह दुकान हाँ भैया क्या है ना भैया अब सुबह चाय नहीं पिये तो पूरा दिन खराब जाता है भैया और हाँ भैया हाँ इसीलिए चाय अब